اِس بات کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جاتے ہیں جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُس کو بہت ہی صاف صاف سُتھرائی اور بہت ہی صاف کپڑوں میں رکھا جاتا ہے اور جب بچہ بستر پر ہوتا ہے تو اِس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اُس نے پیشاب کر دیا کہیں وہ گیلے گیلے میں تو نہیں لیٹا ہے یا اُس نے پوٹی تو نہیں کر دی ہے اگر ایسا اگر آپ ایسا چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو پوٹی میں لیٹا ہُوا یا پھر پیشاب میں لیٹا ہُوا تو اُس کی باڈی میں ریشز ہوجاتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے بچے نو زائیدہ بچے کی اسکن بہت سنسٹو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اُس کی دانے نکل جاتے ہیں اور بہت سارے دقتیں ہو جاتی ہیں اور بچے کو بہت پریشانی کا سامنا کر کرنا پڑتا ہے اِسی لیے بچے کی صاف صفائی کرنے کے لیے اُس کے کپڑوں کو بھی ڈیٹول میں دھویا جاتا ہے اور پھر اُس کو پہنایا جاتا ہے تاکہ جس سے کہ وہ بچے کی صحت و تندرستی رہے اور اُس کو جو ہے کوئی بیماری نہ لگے